जैसे चलाते वैसी चला रहे हैं और कैसे चला रहे हैं अरे सा सामने दिख नहीं रहा है ट्रैफिक है फिर आगे रेड लाइट हो रही है टाइम नहीं लगेगा उसमें फिर किस किसने बोला अभी मैं वहाँ आटा लेने पहुँचा क्या मैं अभी अभी तो मैं रास्ते में हूँ ना भाई आपको गूगल देखना आता है नहीं आता है इसमें आप चेक कर लीजिए वहाँ पर पन्द्रह किलोमीटर उसमें दस किलोमीटर में यह में अगर वहाँ से लेकर जाऊँगा फिर आप हल्ला करोगे यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो फिर बाद में मेरे से मत बोलना आप इसका ए सी ऑन अभी नी हो सकता इसका एसी खराब हो चुका है तो अभी मैंने मैंने अपडेट नहीं किया था अभी मैं उसको रिजेक्ट कर देता फिर आप बोलते यह रिजेक्ट क्यों करी है तो अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है तो देखो आधे रास्ते आप पहुँच चुके हैं जो भी पेमेंट हो रहा आधा आप मेरे को कर दीजिए आप इसको रिजेक्ट करके आप दूसरी कर लीजिए तो तो अब आपको लेट हो रहा है तो एडजेस्ट तो करना पड़ेगा ना फिर अभी आप इस रस्ते की बोल रहे हो जे पन्द्रह किलोमीटर जाम है यहाँ से ले जाता फिर जब आप लेट नहीं होते क्या नहीं इसमें बहस करने वाली क्या बात है आप कश्टमर से कुछ बोल भी नहीं सकते क्या म्यूज़ी म्यूज़िक कहाँ से इस्टार्ट करूँ यह दोनों चीज़ खराब हो गई हैं मैंने अभी आपको बोला नहीं है क्या नहीं गाड़ी तो सही चल रही है तो सही चले क्यों घर पर अब आप बताओगे कि मेरे को घर पर बैठो आप कस्टमर हो कस्टमर के हिसाब से रहो पैसे तो देखो आपको आधे देने पड़ेंगे नहीं तो अगर आप पैसे नहीं देकर गए आपकी आई डी ब्लॉक हो जाएगी आपकी आई डी सुनो सुनो मेरे हो गए दो सो नौ रुपये आई डी आपकी बैन हो जाएगी ओला पर मेरे को कोई इशू नहीं है मेरा तो एक बार का पेमेंट जाएगा अब आप दूसरी साइड से बड़ी ऑनलाइन का वह कर लेना बुक लेकिन ओला से कभी बुक नहीं होगा आपकी आई डी ब्लॉक हो जाएगी हाँ कर लीजिए जब आप जब आप पेमेंट ही नहीं देकर जाओगे तो आई डी तो बैन होगी ही होगी फ्री में कौन छोड़ता है फ्री में आप काम आप नहीं आप आप अपने ऑफ़िस में फ्री में काम कर लोगे क्या हाँ तो आप कर लेना इसमें क्या है अब यह कभी कभी तो एडजेस्ट तो करना पड़ता ही हम भगवान तो है नहीं हमपर भी गलती हो सकती है हाँ तो दो सौ नौ रुपए हो गए आप मेरे को दो सौ नौ रुपये दे दीजिए बार कोड नहीं है यह आप ऐसे कर दीजिए और मेरे को कैश दे दीजिए चलो मैं आपको भेज दे रहा हूँ भैया मेरा एक जानकार है एक शॉप वाला वहाँ चले जाइए और वहाँ आप कर दीजिए वह दे देगा आपको मँगा रहा हूँ मैं एक सेकेंड वाट्सअप कर रहा हूँ देखो आया होगा हाँ तो कर दीजिए हाँ अगर कोई बात नहीं इस खटारा गाड़ी को सही करा लूँगा लेकिन सर आप भी एक गाड़ी ले लेना फिर आप पर खटारा नहीं है ना इस वजह से बोल रा था मैं फिर अच्छा फिर अच्छा फिर भी इसलिए आपने कैब बुक की है फिर भी नहीं आप अगर अगर तो कश्ट यह आप कश्टमर हो तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे नहीं आप नहीं आप कश्टमर हो तो कुछ भी नहीं बोलोगे आप आप कोई कोई बात नहीं कर देना हाँ हाँ कर कर दीजिए कर दीजिए आप कर दीजिए कम्पलेन्ट कर दीजिए ठीक है कर दीजिए